हा अॼु मूं दोस्तनि जंहिं सां गॾु हफ़्ते जे आख़िरी ॾींहं में नाइट लाइट जी टिकिट बुक कराई आहे अरे हाणे कीअं मां त वञी न सघंदमि छो त मुंहिंजे घर में अमर्जेंसी आहे मूंखे कमु अची वियो आहे ठीकु आहे मां टिकिट केंसिल कराइण जे लाइ टिकिट वारे खे फ़ोन कयां थी हैलो हा भईया असां न पिच्चर लाइ असां टिकिट बुक कराई हुयूं पर असांजे कुझु अमर्जेंसी कमु अची वियो आहे हिन जे लाइ असां टिकिटूं तव्हां जूं केंसिल करायूं था हिन जे लाइ माफ़ी मंगू था हा अॼु असां जूं टिकिटूं केंसिल कराए छॾो